ہمارے یہاں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں سرکاری پانی بھی نہیں آتا ہے اور یہاں سمرسیول ہی اپنی ہی انکم میں کرانا پڑتا ہے سرکار کی طرف سے کوئی کوئی ہیلپ نہیں ہوتی جس کا خرچ جس کا خرچ بھی بہت زیادہ بیٹھ جاتا ہے اور آج کے ٹائم میں سمرسیول کرانا کافی مشکل سمل سم سیول کرانے سے کافی مشکل کا سامنا کرا کرنا پڑتا ہے اور عام آدمی کے لیے تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ وہ اپنی بچت میں سے سمرسیول کرائے اور اس سے نمٹنا بہت ہی مشکل ہے ہمارے علاقے میں اور اس کے آس پاس پانی کی کمی نہ ہونے کے اقدامات ہیں کہ یہاں سرکاری پانی اویلیبل ہو جس سے ہم سمرسیول جیسی کئی پریشانیوں سے بچ جائیں